हमने एप्पल पे और गूगल पे जैसे मोबाईल भुगतान का उपयोग किया है इसमें हमें लाभ भी होता है और नुक़सान भी होता है इससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं जैसे किसी को ज़रूरत है तो हम उससे तुरंत पैसे भुगतान कर सकते हैं जैसे सामने वाले की हो सकती है गूगल पे गूगल पे में पैसे आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं इसमें बहुत सुविधा होती है कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे पैसे निकल जाते हैं तो इससे हमें नुक़सान भी होता है येहअसुविधाजनक भी है कई बार ऐसा होता है अगर हमारा हम कुछ चीज़ कर रहे हैं तो हो जाता है कि दूसरी बार चले जाएं क्या अपनी कभी एप्पल पे पर गूगल पे जैसे मोबाईल भुगतान किये हैं हमने कई बार किया है हमें इससे नुक़सान भी होता है लाभ का सामना भी उठाना पड़ता है अगर हम किसी को पैसे ट्रांसफर कर देते हैं तो उससे कई बार गेम खेलते टाइम भी हमें गूगल पे या एप्पल पे का उपयोग करते हैं तो जिससे हमारे अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं ये असुविधजनक है इससे हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है इससे हमारे पैसे निकल जाते हैं अकाउंट से कई बार ऐसा होता है कि हमारे अकाउंट में पैसे आ भी जाते हैं तो यह हमारे लिए सुविधाजनक है